बर' रावआव जोङो बर'नि स्कुलआव सोनांगौ फिसाफोरखौ नङाबा जोङो बोरै थांनानै थानो बर'आव सोनानै बर'आव जौगालांहोआबा जोङो दस्रायाव सोनानै जोङो बेरै जौगानो औ जोङो बर' रावखौ जोङो जौगाहोनांगौ गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो खिनथाहैनांगौ रोंनांगौ हाथाइ बाजारावबो जोङो गाव गावनि भाषाखौ रायलायनानै रोंनानै थानांगौ मालायनिखौ जोङो मानो मालायनाव सोनो जोंनि बर'आव जोङो सोनांगौ फिसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो बर'आव फोरोंनांगौ औ जाहाथे जोङो बर'आव थांनानै थाबाय थाथों जोङो बिदिनो फिसाफोरखौ खायदाखौ जोङो खिन्थालांनांगौ जोंनियाव जौगालांनो हाथों बर' रावजों गाननाय जोमनायजों मोजाङै होनानै जानाय लोंनायफोरजों मोसानायफोरजों जेब्लाबो थांनानै थानायखौ जों बिमा जानानै बिफा जानानै जोंनि बर'खौ जौगालांनो जोङो हास्थायदों हास्थायलाङो जोङो सानगासिनो आरो सोगासिनोबो दं हास्थायगासिनोबो दं जागासिनोबो दं आंथ' फिसाफोरखौ बर'आवनो सोनानै गासिबो आखा फाखा खालामजोबदों दा नुबाय आं माखासे मानसिफ्रा बर'आवनो सोनो नागिरा दस्रायाव सोयो आंनाथ' फिसाफ्रा साब्रैबो बर'आव फरायजोबनाय बर'आवनो रोंजोबनाय खुनुरुखुम आंथ' रोङा औ अब्लाबो आं फिसाफोरखौ खस्थ'यैनो दाव फिसिनानै अमा फिसिनानै बायदिसिना फिसिनानै आङो फोरोंबोदों आंनि खस्थ'आथ' खिन्थानांगौबाबो सानसेबाबो जोबा मालायनाव थायै थायै हाबा जानानै आङो गथ' गथाइ खांनाय बानाय आंनि खांनायखौबो बयबो बाख्नायदों दाउ लानानै अमा लानानै फिसाफोरखौ लेखा फोरोंदों आय' होननानै आरो जाम्बि मानसियानो मालाय हनै फिसाफोरखौ दाउ लानानै अमा लानानै फिसाफोरखौ फोरोंहोनो हाबाय होननानै आङो दा औ बर'आवनो सोनानै दा एसे रोंजोबनानै दं आरो बेखौनो आङो दा बुंनानै होनाय जाबाय